हेलो हूँ खुश रहूँ हमरा लेनाइ छै जूती सैंडिल कए टाकामे दै छियै हूँ केकरो नहि दै छियै अच्छा हमरा लेनाइ छै सओ रुपैआवला सैण्डिल जूती दै छै डेढ़ सओ टाकामे यए अहाँके दोकानमे एतनावला अच्छा आनली पाँच नम्बरके छओ नम्बरके जूती चप्पल अच्छा अऽ बढ़िआँ बढ़िआँ यऽ अच्छा हाँ अच्छा सैण्डिल सभ बढ़िआँ कम्पनीवला चाही हमरा ई नहि चाही कि पिन्हलक दू चारि दिन टुटि गेलय अच्छा बढ़िआँ कम्पनी जे छै से रिलेक्सोके रहय छै चप्पल मोतीके चप्पल आबय छियै पाँच मिनट दस मिनटमे तुरन्त आबि जाइ छियै हूँ अच्छा अथी भी रखय छियै जूता बच्चा सभके बच्चा सभके जूता कए टाकामे दै छियै हूँ अच्छा हँ